हेलो हाँ बोलिए नमस्ते जी बोलिए

इसमें जो है न बहुत अच्छी भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया भी है मतलब कोई भी कोई तरह का दिक्कत भी नहीं है बहुत सारे विद्यार्थी है सब आदमी हम सब भी रहते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी बहुत मतलब बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है

रहन सहन भी मतलब बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है न खाना पीना मतलब कोई चीज़ पढ़ाई उढ़ाई कोई चीज़ में मतलब यानि की दिक्कते नहीं है बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ का मतलब यहाँ अब लोग अग्लो बगलो का मतलब कोई तरह का हल्ला गुल्ला मतलब बिलकुल शान्ति है बहुत अच्छा जगह है पढ़ाई मतलब बहुत अच्छा से होता है बहुत स्वस्थ है कोई दिक्कत नहीं है आप भी चाहे तो रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ के मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है मार्केटिंग में मतलब कोई चीज़ में कोई कोई तरह का मतलब यहाँ से मतलब पूरा यहाँ का अगल बगल मतलब कोई दिक्कत नहीं है बस जैसे मार्केट है जैसे शाम है जैसे शाम में घूमने के लिए जाते हैं तो फल्लाँ चिल्लाँ कोई चीज़ का मतलब गलत चीज़ है नहीं है बहुत बढ़िया व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं है सुविधा भी मतलब बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ओकरा मतलब पढ़ाई खाना पीना कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है हर चीज़ में सब कुछ सही है सब रोज़ पिटाई लगती है सब कुछ सही है कोई दिक्कत मतलब कुछ कुछ का यहाँ पर दिक्कतें नहीं है मतलब कहीं भी मतलब कोई भी मतलब ज़रूरी पड़ गया वहाँ हमको तुरंत ही जाना पड़ेगा कोई दिक्कत कोई तरह का भी मतलब दिक्कत नहीं है जैसे की मतलब जैसे सर जीए मतलब मेरा सरे है तो कोई दिक्कत नहीं है वहीं मतलब ले के जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया तरह से यहाँ के मतलब देख भाल करते हैं विद्यार्थी का कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैडम कभी भी हैं मतलब कोई तरह का जैसे लड़की को मतलब कोई दिक्कत हुआ कुछ हुआ तो मैडम सब मतलब तैयार रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ की व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ यहाँ चाभी चार मेडम है तीन टीचर हैं पाँच मास्टर है मेंथ तो बहुत अब बढ़िया मतलब यहाँ का मेंथ का जो पढ़ाई है तो बहुत बढ़िया चल रहा बहुत बढ़िया मेंथ का मतलब हरेक चीज़ मतलब सब चीज़ से यहाँ मतलब पढ़ने का सुविधा बहुत अच्छा है मेंथ का भी मतलब जैसे दाईलोग या सबको हरेक चीज़ का मतलब पढ़ाई होता है